السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں کئی دن سے بہتر محسوس نہیں کر رہی ہوں میں طبیعت کیسی سی ہو رہی ہے میری ٹھیک ہوں یاں کمر میں پو کمر میں درد ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب اور میرے کو کمر سے درد ہوتے ہوئے پیٹ کن آ رہا ہے طبیعت کیسی کی ہو رہی ہے گھبراہٹ ہو رہی ہے بے چینی ہو رہی ہے میرے کو بہتر نہیں ہوں میں اور میں میڈیکل سے وختاً طور سے دوائیں لے کر کھا لے رہی ہوں ڈاکٹر صاحب میں پین کیلر منگا کے کھا لی ڈاکٹر صاحب میں خالی کل صبح شام کھائی ڈاکٹر صاحب پھر آج صبح میں کھائی دیکھئے پھر ابھی بھی درد بہت ہو رہا تو میں آپ کن بتانے نے آ گئی تھی میں جی ہاں جی ہَو جی ڈاکٹر صاحب جی ہَو ڈاکٹر صاحب بہت درد ہو رہا تکلیف بہت ہو رہی ہے میرے کو الٹیاں بھی ہو رہا درد سے جی ہاں پسینے بھی جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جی ہاں اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحب دوائیں کھائی میں کم ہو گیا پھر درد شروع ہو گیا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اچھا اچھا جی ہاں اچھا ذرا اچھے دا لکھیے ڈاکٹر صاحب دوائیں آپ بہت تکلیف ہو رہی ہیں میرے کو بہت آپ کا اڈریس دئیے تو میں آپ کن آئی بتا دینے میں بہت تکلیف میں ہوں میں اچھی بات ہے شکریہ ڈاکٹر صاحب